جی جی جی میں آپ کو دھان کی کھیتی کے بارے میں بتلاتا ہوں سب سے پہلے دھان لگانے سے پہلے سب پہلے ہم کو زمین ہموار کرنی ہوتی ہے زمیں ہموار کرنے کے بعد میں پھر اس کی سائڈ جو ہوتی ہے اس کے کنارے جو ہوتے ہیں اس پر میڈ لگاتے ہیں ڈول لگاتے ہیں جس سے پانی رک جائے پھر اس کے بعد میں اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے پانی چھوڑنے کے بعد میں پھر اس کی جوتائی ہوتی ہے اور جوتائی بھی اس کی جو ہے اس انداز سے ہوتی ہے کہ پانی نیچے نہ جا پائے پھر ہم کو پانی کو روکنا ہوتا ہے یہ ٹیکنک ہوتی ہے جو کسانوں کے پاس میں ہوتی ہے کس طریقے سے ہم پانی کو زمین کے اوپر روکتے ہیں نیچے نہیں جانے دیتے اس کے بعد میں سب سے بہتر طریقہ تو ہے کہ اس میں جو شروع کی جو خوراک ڈالنی ہے ڈائی وغیرہ ڈالنا ہے جینک ڈالنی ہے پوٹاس ڈالنی ہے کیلشیم ڈالنا ہے اور مکچر بھی آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسے پلٹیرا آتا ہے ایک دوائی وہ بہت اچھی رہتی ہے جس کی گارنٹی تین مہینے تک رہتی ہے لگ بھگ تین مہینے تک فصل میں کیڑا نہیں آتا اس سے تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم دھان لگانے سے پہلے ڈال دیں اور اگر ہم نہیں ڈال پائے کسی وجہ سے تو ہم اس میں دھان لگا دیتے ہیں دھان لگانے کے بعد میں جو دھان لگتا ہے وہ تھوڑا گیپ تھوڑا فاصلہ دے کر لگتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پانی کنٹینیو چلاتے رہتے ہیں پانی اس میں خشک نہیں ہونے دیتے کیونکہ پانی اصل اس کھیتی کے لیے وہ جان کا کام کرتی ہے پانی سب سے ضروری چیز ہے اس لیے پانی نہیں سوکھنے دیتے پانی نہ سوکھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو کوڑا کرکٹ اور جو کباڑ وغیرہ جمتا ہے جو اور گھاس پھوس اور حشیش جمتا ہے اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور تقریباً بیس دن کے اندر ہمیں تین خوراک اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہے اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ ہم اس میں یوریا ڈالیں گے کوئی مکسچر مکس کر دیں گے اور یوریا کے ساتھ میں جینک وغیرہ بھی آپ ملا سکتے ہیں یا آپ کیڑے کی کوئی دوائی اگر کیڑے کی دوائی محسوس ہو رہی ہے یا جو گھاس پھوس جمتا ہے اس کی دوائی بھی آتی ہے الگ سے وہ بھی اس میں ملا کے ڈال سکتے ہیں آپ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پندرہ دن تک بیس دن تک شروع کے ان کی بہت کیئر کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں یہ چالو ہو جاتے ہیں اور دھان نکلنا خود ہی چالو ہو جاتے ہیں جو ایک ایک پیڑ ایک ایک تنکا ہم لگاتے ہیں پھر اس سے جو ہے اس میں سے دوسرے حصے نکلتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ایک میڈا یعنی ایک پودے سے کم سے کم پیس پودھے ایک ساتھ مل کر تیار ہو جاتے ہیں جب وہ تیار ہو جاتے ہیں پھر ان کی کیئر کرتے رہتے ہیں سب جی پانی سب سے مین چیز ہے پانی جتنا اچھا پانی کا انتظام ہوگا اتنا اچھے فصل اس کے دھان کی فصل تیار ہو پائے گی جی جی